دہلی اور اس کے آس پاس سیاحوں اور زائرین کے لیے ہمیں زائرین کے لیے بے شمار تفریحی مقامات موجود ہیں خاص طور پر تہیم پارکس واٹر پارکس چڑیا گھر اور دیگر تفریحی مراکز تہیم اور واٹر پارکس ورلڈس آف ونڈر نوئیڈا دہلی سے قریب واقع ہے یہ ایک مشہور تہیم اور واٹر پارک ہے یہاں جھولوں واٹر سلائڈز اور دیگر تفریحی سر سرگرمیوں سرگرمیوں کا بہترین امتزاج ملتا ہے جسٹ چل واٹر پارک جی ٹی کرنال روڈ دلہی یہ پارک خاندانوں اور بچوں کے لیے بہترین ہیں مختلف واٹر رائڈز جھولے اور لائف شوز کی سہولت موجود ہے دہلی سے تھوڑے فاصلے پر واقع یہ پارک واٹر رائڈز رول رولر کوسٹرز اور بچوں کے لیے خصوصی جھولے پیش کرتا ہے فن اینڈ فوڈس ولیگ کپاشیڈا باڈر واٹر سلائڈز ویو پول اور ثقافتی شو دیکھنے کے لیے ایک مشہور مقام